पौधासभ जे उगबै छी जेना आम भेल जेना लीची भेल आ तकर बाद जेहन उपजा उपजामे गहूँम मटर मटर भेल खेसारी उपजबैत छी गोट उपजबै छी राइ राइ उपजबै छी हँ आ आओर लताम लगबै छी बैरके गाछ लगबै छी जे फल खायवला अछि एतय उपलब्ध होइए भाजिएमे बैगन लगबै छी हँ मेथी बौग करै छी मुरइ बौग करै कऽ रहल छी हँ गोटके से बौग कऽ रहल छी सागके खायके लेल हँ जमाइन से बौग कऽ रहल छी जीरा सेहो बौग कऽ रहल छी अपन उपलब्धिके लेल बहुत जे जे चीज चाही सब्जी खायके लेल आओर वृक्ष रोपयके लेल जेना ओहिमे शीशो ईसभ पौधा जे छै से पूराके पूरा रोपि रहलहुँ हँ आ अपन जहाँ तक जे होइए से पौधासभ लगाए लगाए कऽ अपन एकसँ एक सब्जियो जे हमरासभके उपजैए से सब्जी हमसभ उपजाए कऽ अपन मानि लिअ जे अपना गृहस्थाश्रममे अपन मानि लिअ जे खाए रहल छी हँ आ आओर जे पौधा लगबैके से एकसँ एक पौधा जे छै हर पौधा जे छै से लगबैके कोशिश कऽ करै छी आओर लगबितो छी हँ आ आओर कोशिशोमे रहै छी आओर सँ आओर पौधा जे छै जतेकसँ जतेक लगैके चाही सएह सभमे अपन जीवन निर्वाह कऽ रहलहुँए हँ हमरासभकेँ तऽ कतहु जाय बाहर उतरनाइ सभदिन गाम घरमे रहलहुँ अपन ओ गृहस्थाश्रममे तऽ हमरासभक इएह की आस्था हँ जे यए तहिएमे कहुना अपन भगवा भगवानक कृपासँ बहुत सुन्दरसँ अपन जे भगवती दै छथि अपन जीवैत छी हँ आओर अपन गाममे जे समय बचैए से अपन गाममे